میرا بڑا شوق رہا ہے شروع سے ہی کہ میں ڈرائنگ سیکھوں اور جو بھی میری تصور میں چیزیں ہیں جو بھی تخلیقی شعور میں میرے چیزیں ہیں وہ ایک کینوس پر آ سکیں اور مگر اسکول یا کالج کے زمانے میں اس طرح کی سہولتیں اور فیسلیٹیز میرے لیے دستیاب نہیں تھیں چونکہ میں الگ شعبے سے جڑا ہوا تھا ایک دوسرے آرٹ فن سے جڑا ہوا تھا اردو زبان و ادب کے حوالے سے میری میرا ایک شوق رہا میرا ایک جنون رہا تو بہرحال میں زبان کے اوپر پڑھتا رہا زبان چیزیں سیکھتا رہا بہت اب بھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں ڈرائنگ سیکھوں اگر کچھ ایسا مستقبل میں موقعہ ملتا ہے مجھے تو میں سیکھنے کی بھرپور کوشش کروں گا میرا جو شوق ہے میرا جو کیریئر ہے وہ میرا شوق ہی ایک طرح سے میرا شوق ہی ہے اردو زبان مجھے اتنی محبوب زبان تھی اتنی پیاری زبان تھی کہ میں نے اسی زبان کو اپنے شوق کو اپنے کیریئر سے جوڑنے کی کوشش کیا اور میں میں نے مطلب شاعری سیکھی شاعری کی بہت بہت باریکیوں کو سیکھا زبان کو سیکھا عروض کو سیکھا اس کے علاوہ اس سے سلسلے سے مجھے ڈھیر ساری کتابیں پڑھنی پڑیں ڈھیر ساری تنقیدی تجزیاتی کتابیں پڑھنی پڑیں تاکہ آپ زبان کی اور بھی بہتر طریقے سے باریکیوں کو سمجھ سکیں اور دیکھ سکیں تو بہرحال ان ساری چیزوں کے نتائج جو سامنے آئے وہ بہت ہی بہتر نتائج شا سامنے آئے آج میں اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان کے طور دیکھتا ہوں ایک ایسے انسان کے طور پر دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ جس نے جس فن میں محنت کی اس فن کو کما حقہ نہ سہی مگر ایک ایسے مقام تک ضرور حاصل کیا کہ جو مقام لوگوں کے درمیان تعریف تعارف کا محتاج نہیں ہوتا میں اپنے لیے کیا کہوں اس زبان نے مجھے ایک طرح سے اتنا اہم مجھے بنایا کہ میں لوگوں کے درمیان معروف ہوں بحیثیت شاعر لوگ مجھے جانتے اور پہچانتے ہیں تو بالکل آپ کسی فن سے جڑے ہوئے ہوں تو اس میں ایک کوشش کرنی ہوتی ہے اس سے اس میں اسے ایک لگن درکار ہے ایک جنون درکار ہوتا ہے تو آپ اس کے جو بھی مقدمات ہیں پہلے آپ انہیں سیکھیں انہیں جانیں انہیں پہچانیں اس کے بعد چیزیں بالکل آسان ہو جاتی ہیں اور انسان سیکھتا ہے پڑھتا ہے جانتا ہے دیکھتا ہے ساری چیزیں